हम मिथिलवासी छी तऽ एहि प्रकारसंँ मिथिला हमर संस्कृति अछि अहाँ मिथिलाकेँ जे राज्यक व्यवस्था अछि एतयके शिक्षा अछि ओहिमे हम अनेको भाषा अछि परन्तु हम मैथिली भाषामे सीखब अधिक पसन्द पसन्द करए छी कियाकि हम हमर मातृभाषा मिथिला यऽ मिथिला ही छी